میرے خیال میں بڑی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں خواتین کے لیے دیہی شعبے سے برابر مواقع ہوتے ہیں لیکن کچھ کالجوں میں جو ہوتے ہیں وہ الگ بھی ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے عورتوں کے لیے الگ مقام ہوتا ہے جس میں رینک کے حساب سے اس میں ایڈمیشن دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جس میں دونوں کو بالکل برابر دے دیتے ہیں رینک نہ لانے والے کو ایس ٹی والے کو جو دیہات سے آتے ہیں اس کے لیے ان کو وہاں پر کوچنگ کی سودھا بولنے کی سودھا نہیں ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے کمپرومائز کر دیا جانا ہے لیکن کسی میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے ان کو اس چیز کو حاصل کرنا ہی پڑے گا اتنے رینک تب جا کر کے ایڈمیشن ہوگا نہیں تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا آپ کو پیچھے ہی رہنا پڑے گا اس لیے دونوں کا سیم سیم اکثر کالجوں میں ہے